आंङो बिदि सिख्लायावबो आङो सिख्लायाव जा हाबा जाबाय जेनेबा हौवाया आंखौ लांफैबाय लांफैनानै थांबाय थांनानै हजों हाबा जाहैबाय हजों हाबा जाहैनानै बोसोरसे थाहैबाय बोसोरसे थानानै गथ'आ बिदिनो माबामोन नालाय ओ आट बोसोर अ आट मास जाबायमोन उन्दैया देहायाव आरोखि देहायाव आट मास जानायाव ओमफ्राय आं फैबाय हजोंनिफ्राय फैनानै आं न'आव थाफैबाय न'आव थाफैनानै दा आदा मास थाफैबाय न'आव फैनानै हजोंबो आं थानो सुखुआखै जेन'बा दैनिबो अबाबना जायगाफ्राबो मोजां नङा फसायाखै आं दाना फैबाय आं फैनानै दाना फैनानै न'आव आदा मास थाफैनानै गथ'आ जोनोम जाबाय आदा मास थाफैनानै जोनोम जानानै थाफैबाय बे जानायानो जानाय जानाय जाबाय दा हौवायाबो आंना बिदिनो मिस्ट्रि मावो राज मिस्ट्रि मावगासिनो मिस्ट्रिजों जायो ओमफ्राय दा खसथ' खालामनानै हाबो गैया ना मालायनिजों सुखानि बा आदि गायनानै जायो माइ आरो दा जों दा न'आवबो थाथ'आसै न'आव जेनेबा जोंनाबो बिदा फंबाय दं न' लुनो होननानै जों बेहाय थाथ'दो आदा जों दस्रायाव साइदआव थाहैनोसै होनना साइदआव थाफैफिनबाय जों था टिनालिनिआव भारा थायो बिदिनोसै आरो